आं दाखलि एन सि इ आर टि नि गांसे बुक बायदोंमोन बिजाबखौ सानोब्लाथ' मोजाङानो आरो जों मानि आजिकालि कमपिटिटिभ एग्जाम होयो दा बे कमपिटिटिभ एग्जामनि थाखाय बे एन सि इ आर टि नि बुक आ आंखौ अनेख हेफाजाब होदों आरो सोरबा सासे लुबैदोंबा बे एन सि इ आर टि बुक खौ बायनो हागोन